آج کے وقت میں لکھنؤ ضلع میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام بہت اچھا اور بہت بہتر ہے بہت طریقوں سے یہاں پر طبی سہولیات اور خدمات دستیاب رہتی ہیں اور وہ مقامی کمیونٹی کی ضروریات کو بہت طریقوں سے پورا کرتی ہیں خاص طور پر جو یہاں کی خدمات ہے اور جو کمیونٹی کی ضروریات ہیں اور دیہی علاقوں میں جو صحت کی دیکھ بھال کا انتظام ہوتا ہے وہ کافی بہتر اور مناسب طریقوں پر کیا جاتا ہے اور کہیں کہیں جگہوں پر ہر مہینے گاؤں کے علاقوں میں کیمپ بھی لگتے ہیں جہاں پر غریب اور لاچار لوگوں کا مفت علاج بھی کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے جاتی ہے